ویسے تو ہندوستان میں بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں اور ان تہوار میں بہت ساری تعطیلات ہوتی ہیں جس میں لوگ اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں عام طور پر مسلم معاشرے میں عید الفطر عید الاضحیٰ محرم کی تعطیلیں ہوتی ہیں اور لوگ ان تہواروں کے موقع پر خوب لطف اندوز ہوتے ہیں بہت مزے کرتے ہیں بچوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ہندو معاشرے میں جو سب سے بڑا تہوار منایا جاتا ہے اور جس کی تعطیل بھی کافی لمبی ہوتی ہے وہ دیوالی کا تیوہار منایا جاتا ہے کیونکہ دیوالی میں ایک تو دیوالی کا دن ہوتا ہے اور اس کے بعد چھوٹی دیوالی بڑی دیوالی بھیا دوج اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر چیزیں منائی جاتی ہیں جوکہ ان لوگوں کی کافی لمبی تعطیل بھی ہوتی ہے اور ان کا تہوار بھی کافی بڑا ہوتا ہے اور بھی اسی طریقے سے ان کے یہاں دیگر تہوار منائے جاتے ہیں جیسے کہ رکشا بندھن ہے اور ہولی ہیں اور اسی طریقے سے درگا پوجا ہے یہ ساری چیزیں لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہیں اور وہ لوگ اس سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں اپنے اپنے گھروں پر جاتے ہیں اپنے بال بچوں سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو باہر رہتے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو آتے ہیں خوشیاں بانٹتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے ہندوستانی معاشرے کے لیے کافی بہترین ہیں